आङो नाखौ आखाइजोंनो हमनो सोलोंबोदोंमोन आङो उन्दैनिफ्रायनो ना बिदि हमनाय मानाय बेफोराव गोबां गोसो दंखायोमोन गोदोबो गोदो गोदायनिफ्रायनो बे बायदि दंग' एबा जाम्फैफोरखौ जोङो लोगोफोर ज' ज' जानानै सारनानै जों बेफोराव ना हमोमोन लोगोसे ना गुरनाय गामिनिफ्राय बबावबाफोर फोथार एबा बिलोफोराव थांनानै ना गुरहैनाय फल'जों जोबनाय आस्राजों सारनाय बायदिफ्राव हमनो मोजां मोनो आथिखालावथ' मेचिन लगायनानै दै गिदिर गिदिर बिलो एबा फख्रि जाम्फैफोरखौ सारनाय जायो गुबैयै गेदेरफोरनिफ्राय सोलोंदों होन्नानै बुङोब्लाथाय जेरै फल' जोबनाय आस्रा जे सारनाय मुस्रिजों साथेनाय सेकना बोनाय लाङिजों बोनानै हमनाय बायदियानो गाहाय आं बेफोरनि गेजेराव मुस्रिजों साथेनाय आरो जेखायजों गुरनाय बायदिखौ बांसिन मोजां मोनो दैमाफोराव थांबाथाय जेरै लाङिफोरजों साथेनाय होनानै हमनाय आस्रा सारनाय फल' सारनाय बायदिफोरखौ नुनो मोनो जेरै बोरसिजों बोनखांनाय बायदिफोराबो गाहायै ना हमनायनि गुबै आदब जेरै दैफोरा देरबा दंग' एबा जाम्फैफोराव मुस्रिजोफोरखौ होथेनानै बेव बान्दो खोनानै बेखौ बारनो थाखाय होन्नाय जायो बेबो गुबैयै आथिखालनि ना हमनायनि मोनसे आदब जेरै दैफोर देरबाथाय फुख्रिफोराव जाम्फैफोराव सेन सान्नाय बेफोरबायदि आदबजोंबो जों ना हमनायखौ नुनो मोनो बर'फोरनि गुबैयै मोनसे आखुआनो जादों गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिखानाय बेयो जाहैबाय ना हमनाय ना हमनायाबो गोदो गोदोयनिफ्रायनो बर'फोरनि मोनसे आखुखा गोदो गोदायनि समा जेरै बर'फोरा ज' ज' गामि लायै गामि ज' ज' लोगो लालायनानै दैमाफोराव थाङोमोन बेफोराव ना होनो थाङोमोन आथिखालावबो बेयो जोबनो थाङाखै मानोना आथिखालावबो दैमाफोराव गामिनि मानसिफोरा ज' ज' ना होहैनायखौ जोङो नुनो मोनो गुबैयै गेदेरफोरनिफ्राय आङो ना सारनाय ना हमनायफोरखौ सोलोंदों होन्नानै बुङोब्ला मुस्रि सानाय जेखाय गुरनाय बेफोरनोसै बेफोरनि गेजेराव आंनि बांसिन मोजां मोन्नायानो जादों जेखायजों गुरनाय आरो बिदि जाम्फै एबा फख्रिफोर सारनायाव हमनाय